अगर असें अपने लाकें दे स्कूलें च एडमिशन लैनी ऐ जां कुसै ई दलानी ऐ अपने अपने बच्चें गी अपने लौड़ुएं ते सारें कोला पैह्लें जेह्ड़ा सारें कोला जरूरी चीज़ ऐ कि साढ़े कोल बर्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी ऐ कि के जेल्लै बी स्कूल आह्ले एडमिशन आस्तै आखदे ते सारें कोला पैह्ला क्राइटेरिया होंदा कि बच्चा जेह्ड़ा ऐ ओह् छेऽ साल तक्कर होना चाहिदा ते ओह्दे आस्तै जरूरी ऐ कि बच्चे कोल बर्थ सर्टिफिकेट हो जेह्दे कशा असें ई प्रमाण थ्होना कि हां भई बच्चा छेऽ सालें दा अस प्रमाण देई सकने स्कूल आह्लें गी कि बच्चा छेऽ सालें दा होई चुके दा ऐ ते अगर अस आखन आखचै कि असें होर केह्ड़े केह्ड़े डॉक्यूमेंट चाहिदे कि माऊ बब्बै दियां स्टेट सब्जेक्ट जां डोमिसाइल चाहिदा ता कि बच्चे दी पहचान होई सकै कि इ'यै ओह्दे मां प्योऽ न कन्नै अस अगर फीसै दी गल्ल करचै ते एडमिशन फीस बी कुसै कुसै स्कूलें ई लगदी ते अगर गौरमेंट स्कूलै दी गल्ल करचै ते केईं बारी एडमिशन फीस नेईं लगदी ऐ पर प्राइवेट स्कूलें ई इद्धर एडमिशन देना पौंदी इ'यै सारा प्रोसीजर जेह्ड़ा मेरे दमाकै आये दा कि इ'यै प्रोसीजर जेह्ड़ा हर स्कूलें फॉलो होंदा कि अगर इक बच्चे ई एडमिशन चाहिदी कुसै स्कूलै गी ते एह् सारी एह् सारा जेह्ड़ा पूरा प्रोग्राम ऐ एह् करना पौंदा